हाँ हो रहा है आपका क्या नाम है आपको क्या लेना है हाँ मेरा मेरा हाँ कुर्सी है मेरे पास कुर्सी है तो कई ठो कुर्सी लेनी है

हाँ सबकुछ मेरे पास अच्छे हैं और बढ़ियाँ बढ़ियाँ है नए हैं सबकुछ है बड़ी वाली दुक़ान भी है मेरे पास एगो कुर्सी का दाम हो जाएगा आपको पन्द्रह से दो हज़ार रुपया हो होगा हाँ हाँ कम दाम का भी है पाँच से छह सौ रुपया पाँच से छह सौ का है और हज़ार रुपया का भी है आपको लेना कितना का है हाँ टेबल भी है पलंग भी है मेरे पास बड़ा बड़ा बढ़ियाँ है सबकुछ बड़ी वाली दुक़ान है तो सबकुछ होगा ना सबकुछ हम रखते हैं आपको जो लेना है टेबल का दाम हज़ार रुपये पन्द्रह सौ में होगा हाँ पलंग भी लेना है आपको लम्बा है चौड़ा है लम्बा भी है थोड़ा चौड़ा भी है ठीक डिज़ाइन ठीक है मेरा अगर साइज़ भी ठीक है

और पलंग भी लेना है पलंग भी जैसे जो लीजिएगा जिस दाम का लीजिएगा वह तो अपने डिज़ाइन पर है अच्छा वाला लीजिएगा तो अभी चालीस से पचास हज़ार तक का है तो रहता है अच्छा वाला लीजिएगा तो पचास हज़ार रुपया लगेगा और उससे कम लीजिएगा तीस हज़ार लगेगा बीसो हज़ार में पचीसो हज़ार में होता है लेकिन अच्छा खासा डिज़ाइन नहीं होता है अच्छा नहीं होता है हाँ है ड्रेसिन्ग है टेबुल है ड्रेसिन्ग अरे ड्रेसिन्ग का पड़ेगा कितना दस से पन्द्रह हज़ार जिस डिज़ाइन का लीजिएगा दस से पन्द्रह हज़ार पड़ेगा एगो ड्रेसिन्ग का जैसे जितना अच्छा लीजिएगा उतना पड़ेगा डिज़ाइन की बात होती है डिज़ाइन की महँगाई जाती है तो दाम उतना बढ़ता है और कुछ लेना है आपको हाँ तो फिर जेन्ट्स लड़के हमको कॉल कीजिएगा और सबकुछ ठीक है